मिडिया में ॾेखारियल इश्तेहार जो माण्हुनि ते जामु असरु पवंदो आहे के इश्तेहार दुनिया दाड़ीअ जे लाइ सुठा ऐं बरोबरु हूंदा आहिनि ऐं के कम लाइक़ु हूंदा आहिनि ऐं के इश्तेहार फ़ालतू हूंदा आहिनि कंहिं न कम जा हूंदा आहिनि जेके असांजी ज़िंदगीअ ते ख़राबु असरु विझंदा आहिनि